ते कन्नै मिक्की एह् गल्ल दस्सो के तुस अपने ग्रांऽ गी अगर थुआढ़ा ग्रांऽ नेईं है साफ सुथरा ते तुस केह् योगदान देना चाह्न्ने कि अजकल में सुनेआ कि बड़ा मतलब कि जि'यां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होई गे ओह् बी आखदे कि नेईं उ'नें बड़े सारे अभियान चलाए कि स्वच्छ भारत अ'सें एह्कियां नदियां साफ करनियां एकियां नदियां साफ करनियां लेकिन जेह्के लोग न

साढ़े ग्रांऽ च साफ सुथरा नेईं ऐ कीजे ओह् लोग न जेह्ड़े न ओह बड़ा गंद पाए दा उ'नें साढ़े ग्रांऽ च ते साढ़े ग्रांऽ च लोग जित्थै वी कोई दकान ऐ जेह्ड़ी ते उत्थै बी ओह् अपना जेह्ड़े दुकान दा प्लास्टिक बचदा ऐ ते ओह् उत्थै गै सु'ट्टी ओड़दे घर दे ग्रांऽ जेह्ड़ा ते लोग जेह्ड़ा इ'न्ना गंद पाए दा इ'न्ना गंद पाए दा कि कोई परेशान होई जा'रदे कि उ'नें जेल्लै जेह्ड़ी बी चीज़ खाद्धी ऐ कोई बी चीज़ ऐ गंद ऐ जि'न्ना बी है ओह् अपने घरै दा कूड़ा काड़ा जि'न्ना बी है ओह् बाह्र सु'ट्टी ओड़दे न उ'नें एह् निं पता कि अपना जेह्ड़ा ग्रांऽ ऐ ओह् कि'न्ना साफ सुथरा रक्खना चाहिदा अ'सें ग्रांऽ साफ सुथरा रक्खने कन्नै अ'सेंई किन्ना बैनिफिट होंदा ऐ ओह्दा ते प्ही बी जेह्ड़ा जित्थै बी कोई जा दा उत्थै गै गंद पा दा होंदा ऐ हून कु'तै होर बी जन्ने आं अस तां उत्थै वी दिक्खने तां इ'न्ना गंद पाए दा होंदा ऐ कु'तै नदी ऐ जेह्ड़ी उत्थै बी लोग इ'न्ना घरै दा जेह्ड़ा बी गंद होंदा ओह् उत्थै सु'ट्टी ओड़दे न जेह्ड़ा बी गंद होंदा ऐ ओह् उत्थै नदियै बिच सु'ट्टी ओड़दे न ते अ'सें ऐसा नेईं करना चाहिदा ऐ अ'सें मतलब अपने घरै दा जेह्ड़ा बी कूड़ा होंदा ऐ ओह् किट्ठा करियै कु'तै इक खड्ढा कड्डियै उत्थै सुट्टना चाहिदा ऐ ते अ'सेंई एह्दे आस्तै बड़ा सावधान रौह्ना पौंदा ऐ ते लोग जि'न्ने जेह्ड़े ग्रांऽ च न ओह् जेह्ड़ा जित्थै खंदे न उत्थै गै ओह्दे प्लास्टिक सु'ट्टी ओड़दे न साढ़े कॉलेज बी इ'यै इ'यै जेहा ऐ जित्थै बी किश बी ख'न्ने आं ते उत्थै गै कुड़ियां सु'ट्टी ओड़दे न ते ऐसा निं करना चाहिदा ओह्दे आस्तै डस्टबिन होने चाहिदे ते भी बी नदियेंं च बी इ'न्ना गंद सु'ट्टे दा ऐ लोकें ते ओह् बी अ'सें केह् करना ऐ अ'सें सारा कुड़ा जेह्ड़ा गंद कूड़ा होंदा ऐ ओह् किट्ठा करियै कु'तै इक खड्डा कड्ढना ऐ ते ओह्दे बिच पाई ओड़ना ते एह्दे आस्तै अपना जेह्ड़ा ग्रांऽ ऐ ओह् बड़ा साफ सुथरा रक्खना पौना